पहिरीं कम जे लाइ घणनि माण्हूनि खे रखियो वेंदो हो तॾहिं उहो कमु पूरो करे सघंदा हुआ उदाहरण जे तौर ते स्कूल खे अगरि ॾिसूं स्कूल त उनमें टीचर जेके हूंदा हुआ अध्यापक उहे अगरि ॿार ॾह आहिनि पंदरहां आहिनि वीह आहिनि त उनजे हिसाब सां पेपर ते लिखी लिखी लिखी सभु वेही करे ऐं पोइ ॿारनि खे प्रश्न पत्र ॾिनो वियो ॾिनो वेंदो हो हाणे जे टाइम ते धीरे धीरे करे टेक्नोलॉजी जे करे हिकिड़ो ई पेपर ठहणो आहे ऐं प्रश्न पत्र ऐं उनखे प्रिंटर आहे या ज़ेरॉक्स आहे ॿ ई मशीनूं आहिनि जंहिं में हुननि खे आसानी सां हुन जूं ॾह कॉपियूं वीह कॉपियूं मिली वेंदियूं आहिनि ऐं हू ॿारनि खे एक्ज़ाम जे टाइम ते हू ॾींदा आहिनि हिकु हिकु ॿार खे हिकु हिकु प्रश्न पत्र ॾिनो वेंदो आहे त इहो बि टेक्नोलॉजी जो कमु आहे ऐं घणी जॻहियुनि ते कुझु काग़ज़ खपंदा आहिनि त उन्हनि जी उन्हनि खे नक़्ल करण लाइ ज़ेरॉक्स कराई वई वेंदी आहे ऐं उहा ई नक़्ल पोइ कमु ईंदी आहे अॻियां त धीरे धीरे करे टेक्नोलॉजी जो विकासु जेको आहे कमाल जो आहे माण्हुनि खे घटि समय में वधीक कमु करण जो समय मिली थो वञे